हेल' खोनादोंना थारमाने आङो आङो सासे आङो उदालगुरिनि सासे आं बिजनेसमेनलै आङो गिदिद गिदिद बिजनेस खालामो दा नोंसोरनि गामियाव मा मा दङ आं बायजोबगोन आरो थारमाने सोरबा माने दख'ना दख'ना दाना फाननाय

औ माइ लाबोयो ना अ

औ औ औ थारमाने दे आङो आङो माने बेखौनो नागिरबाय थाखादों माने बायगोन आरो बायनानै माने आङो बुथुमनानै गोजौआव आङो साप्लाय होगोन आरो नों खिन्थाल' अमुका माने बिजनेस दं सासे माइ बायग्रा होननानै खिन्था होमब्लाना आं बायनो हागोन आरो दै आं नोंनि नोंनाव थांनानै आं खबर लागोन मनआव बेसां लायो आं बेफोरखौ होगोन आरो आरो नोंसिनि गामियाव मा मा नोंसिनि गामिया मा मा बिजनेस दं माने गय फाननाय बा सोरबा दख'ना दाना फाननाय बेफोरखौबो आङो गासैबो आं बायजोबगोन आरो गय होन दख'ना दाना फाननाय बेफोराव आरो गामसा बायसा दानाय आं साप्लाय होजोबगोन आरो गासैबो औ नों कन्टेक खालामना होदो औ औ औ औ

औ औ औ औ आर दा बे औ अ अ आरो आरो सोर सोरनाव सोर सोरनाव मा मा गायदों दा मा मा दङ बेखौबो आंनो एसे खिन्था हो आंनो एसे जगाजग खालामना हो आरो

औ

अ आरो बिनि अनगायै मा बिनि अनगायै बे जुखामफोर फानग्राफोर गैया अ अ

औ औ औ आं गारि हिसाब गारि हिसाबसो लाखायो नालाय आङो आङो फिसा फिसौ नङा माने आङो बिजनेसमेन नालाय आङो आं गारि हिसाबसो लागोन बेखौ आङो नोंसोर जगाजग खालामनानै आङो थिख खालामगोन

औ औ जागोन औ जागोन औ दे दे दे जागोन दे दे दे अ दे दे गुड बाय